दिनै सोलाबलाहाय दिनै मोनाबाय गाबोन थांदिनि क'क्राझाराव थांनाय गारिया क'क्राझारावथ' फुंनिफ्रायनो खारो खारनाया साटटानिफ्रायनो खारो मेजिक दङ उइंगार दं ट्रेकारबो खारो आर ओरै गसाइगाव कसुगावनिफ्राय फैनाय माबाबो उइंगारबो दङ मा दसतासोआव थांनानैहाय फासतासोआव फैनाय जायो पासतासिमाव मेरला गारि मोनो दालाय सानबा गोलाव जाबायना साना एसे माबायैसो हाबखायो दा गारिया सइतासिमा खारखायो टाउनाव बेरायहैनो थांजायो जेबो उसुबिदा गैया गाबोनलाय रब्बार खासोना जेबो खामानि गैया सोर सोर थांगोन आमफ्राय ए आं सिनायखानाय ना नोंनि लोगो नोंसिनि गामिनि ए होनबालाय गाबोन दसतायाव ओंखारबोबानो जाबाय मा मा बाय मा मा बायगोन नोंहालाय आमफ्राय आंहा फैसा गैयाहाय फैसा बुरजा लाखा हयले नोंसो जाहोनांगोन आं दोनलांगोनल' बायनांगौवालाय मेरला दङ दंनायालाय फैसायासो थोजोबा दख'नाफ्राबो दाम गोसा गोसा जाथारबायना दख'ना लाबो जागौमोन दख'ना मोजां मोजां मालायफोरखौ गान्नाय नुनायखाय दख'ना बायनो लुगैदोंमोन आंबो शाइथिङाव फाननायफ्राव एसे खम मोनो बेफ्राव नायजागोन खोमा नङाबा बाङालिफोरनि दखानफ्राव बे गिदिर गिदिर दखानफोरावथ' दामफ्रा बुरजा बुरजायैनो लायो माथो

गाबोन खबर हरफिनबानो जाबाय दसतायाव थांगोन नालाय नयतासोआवहाय ओंखारनानैहाय खबर लाहरबानो जाबाय दे होनबा गाबोन थांलायदिनि लोगोफोरनोबो खिन्था हरबानो जाबाय